जय झूलेलाल शारीरिक व्यायाम ऐं योगा में इहो अंतर आहे की शारीरिक व्यायाम मना बॉडी जी वकव वकाउट ऐं बॉडी जी कसरत जॾहिं की योगा में मेडीटेशन ऐं ध्यान जो वधीक महत्वु थींदो आहे हिन में ध्यानु लॻाइणो पवंदो आहे ऐं परमात्मा सां कनेक्ट थियणो पवंदो आहे जॾहिं की शारीरिक व्यायाम में बॉडी जो कंप्लीट वकाउट थींदो आहे सॼी बॉडी जो वर्काउट थींदो आहे ऐं ऐं हिन खां ईअं अलॻि आहे की जॾहिं खां योगा कंदा आहियो त तव्हांखे कोई बि स्ट्रेस या डिप्रेशन अगरि तव्हांखे तकलीफ़ आहे त उहा योगा सां मन खे ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं शारीरिक व्यायाम सां बॉडी जो वकाउट थींदो आहे ऐं योगा सां मन जो वकाउट थींदो आहे ऐं योगु में तरह तरह जा साधन ॿुधाया वेंदा आहिनि जंहिंखे अपनाइण सां इंसान खे मानसिक शांती ऐं सुखु मिलंदो आहे जय झूलेलाल